साढ़े उधमपुर च इत्थै हास्पिटलें च ते हून बड्डिया बड्डियां मशीना आई गेदियां पूरा कम्म लग्गे दा हास्पिटल दा पूरा हास्पिटल बड्डी ग्राउंड बनाई दी उ'नें शैल हून कम्म शम्म लग्गे दा नेईं ते पैह्लें बंदा बमार होंदा तां कोई स्हूलत नेईं ही पैह्लें इत्थै झट्ट रैफर करी ओड़दे हे भाई जाओ जम्मू जाओ प्ही जम्मू जाना पौंदा माड़ी मुट्टी कोई निक्की मुट्टी दोआई शबाई बी लैनी पौंदी ही भाएं ते इत्थै दकाना बी नेईं हियां ढंगै दियां ओह् बी जम्मू जाना पौंदा हा दबाई लैने लेई हून कोई परेशानी नेईं ऐ हून बड्डियां बड्डियां मशीनां आई दियां हून हास्पिटलै दा कम्म लग्गे दा शैल बड्डी ग्राउंड बनाई देई शैल हास्पिटल बना दा हून शैल बड्डा हास्पिटल बना दा हून असें गी कोई परेशानी नेईं है हून सारा किश इत्थुं दा मिली जंदा एह् स्हूलतां न हून